हेलौ नोंथाङा नोलोबारिनि नाजा बिथां पिलपिलि ड्राइभार ना नोंथांखौ बेंटल डादगारि थांनो थाखाय गारि नांगौ जादोंमोन नालाय नोंथांनाव फन खालामनाय जाबाय नोंथांखौ टेन अक्ट'बरआव मोननाय जागोन ना मोनोब्ला नोंथांखौ लांगौमोन आरो बेसेबांसो लागोन बायदि बुंनो थाङोब्ला फनद्रस' लादोब्रा जायगाफ्राबो बारा गोजान नंखाया ना औ लामायाबो बारा गाज्रि नङा मोजांखा बेखौलाय मानोथो एफाग्रा बुरजा लाबावनो दे दे दे